पयलीं आमचे खेळ म्हणल्यार आमी क्रिकेट खेळटाले केन्नाय फुटबॉल खेळटाले ना जाल्यार आमच्या घरांत हें आशिल्लें कॅरम खेळपाचें आनी बाकी हें म्हणल्यार ती हें कबड्डी बी खेळटाले आमी केन्नाय कबड्डी खेळटाले मागीर मागीर वॉलीबॉल आशिल्लो आनी हें लगोरी म्हणून खेळ येतालो तो खेळटाले आमी आनी गड्डे गड्डे घेवप गुड्ड्यो तातूंतय बी खेळटाले आनी क्रिकेटीक आमकां नेवगी नगर म्हूण आतां जालां पळय थंय पयलीं ग्राउंड आसतालो आमी थंय खेळपाक वताले क्रिकेट खेळपाक वताले खूब खेळटाले थंय आनी फुटबॉलूय बी थंयच खेळटाले आतां म्हूण तूं थंय सगळें बंद जालां क्रिकेट खेळपाचें थंय ग्राउंडूय बी ना क्रिकेटींत खूब इन्ट्रस्ट आसा आमी मॅच बी केन्ना भायर बी वताले खेळपाक अशे कळंगूट म्हूण तूं आनी खंय अशे वताले आनी कबड्डी खेळटाले आमी केन्नाय अशे पयलीं खूब हें आसतालें आतां म्हूण तूं कबड्डी बी कोण खेळच ना सगळें बंद जालां वॉलीबॉल बी खेळटाले आमी वॉलीबॉल खेळटाले वॉलीबॉलानूय खेळटाले थोडो एक एक एक सिझन जावप तो असो आनी मागीर एक फावटी बंद जालें मागीर तें बंदूच जातालें परतें येवपाक खूब त्रास जातालें अशें क्रिकेट म्हूण तूं चालूच आशिल्लें म्हाका म्हूण तूं क्रिकेटीचो बी खूब इन्ट्रस्ट आसा आजून सुद्दां मॅची बी आसल्यार हांव सोडच ना मॅच म्हूण तूं हें केलें वन डे बीन डे आतां खूब हें जालां फातोड्ड्यां सुद्दां मॅच आशिल्लें आनी हांवें दोन तीन मॅची पळयल्यात थंय गर्देंत क्रिकेटींत खूब इन्ट्रस्ट आसा म्हाका कॅरम खेळटाले आमी केन्नाय घरा कडेन काका बिका आसताले व्हडलो कॅरम आशिल्लो तो काकाचो दुसरो आमचो भाव आसा तो सामको चॅम्पियन कॅरमींत आनी वॉलीबॉल गड्ड्यांनीं खेळप गड्डे गुड्ड्यो पावसांत तें आनी ती लोगोऱ्यो बी तेसल्यो तातूंत खूब मजा येताली मागीर मागीर फुडें क्रिकेट जाली आमची